हा असां सिंधियुनि में पलउ जो अलॻि ई महत्व आहे असां सिंधी जेॾीमहिल बि पूॼा कंदा आहियूं घर में पलउ ज़रूरु पाईंदा आहियूं पलउ मथे ते रओ रखी करे हथनि में झोल फैलाए करे जल जो छीटो हणी करे भॻिवान जे अॻियां अर्दास कंदा आहियूं ऐं इहा अरदास ज़रूरु कई वेंदी आहे जेॾीमहिल बि घर में पूॼा कई वेंदी आहे